میں میرے ماں باپ سے بہت خوش ہوتی ہوں اور مجھے میرے با ماں باپ کے ساتھ رہنا بہت اچھا دکھتا ہے میری ساری فیملی کے ساتھ رہنا بہت اچھا دکھتا ہے ماں باپ کو ہمیشہ نہیں ستانا چاہیے مجھے میرے ابو ہمیشہ کامیاب بھی پانے کی کوشش کرتے ہیں اور میں اچھا اسکول جا کر عربی پڑھ کر جو بھی پڑھتی ہوں مجھے وہ سکھانے میں مدد کرتے ہیں اور مجھے پڑھائی کرنے میں بھی بہت مدد کرتے ہیں اور ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے ان کا ہر کہنا ماننا چاہیے اور مجھے میرے ابو جو بھی کپڑے دلاتے ہیں بہت اچھے دلاتے ہیں میرے پسندیدہ چیزیں دلاتے ہیں اور مجھے ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں گھر میں سب میں بڑی ہوں اس لیے مجھے بہت چاہتے ہیں اور میرے بھائی بہنوں کو بھی چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھے سے رہنا چاہیے آپ